असांजे अलीगंज खेत्र में ललित कला केंद्र आहे उते ॾाढो सुठो तरह तरह जा प्रिक्षिशण प्रक्षिशण केंद्र आहिनि हुन में सिलाई कढ़ाई पेंटिंग सबु सेखारंदा आहिनि और मतिलबु सरकारि जी तर्फ़ सां घटि पे घटि पैसे में बि सेखारींदा आहिनि जेको सभु कोई सिखी सघे ऐं हुन जो फ़ाइदो वठी सघे इन मतिलबु वधीक तरह तरह जा कोर्स आहिनि ऐं सुठा आहिनि ॾाढा इन करे असां सभिनी खे प्रेरित कंदा आहियूं की इते ललित कला केंद्र में अची करे वधीक मां वधीक माण्हू सिखी करे पंहिंजो टा पंहिंजो सुठो टाइम कढनि ऐं कमाए वठनि